हेल्ल' ओइ मा खालामदो हेल्ल' अ ओइ खोनादोना ओइ नै ओइबे भकतपारायावनो सासे हाबा जानाय हिनजाव गथ' जानाय सानै थानायानो थांलाबायनो बेलेक हौवाजोंहै बेखो इसे रायज्लायनो ओंखारदों खोनादों अ अ आं अ अ बेनियाबो हिनजाव दङ बिनियाबो हौवा दङ खारलायलायबायनो बेखौनो दसे रायज्लायनो ओंखारलायदों हौवाफोरा अ हौवाफोरा नै जखाय सेरेब लोङै लोङै जाबाय हौवाफोरा जखाय सेरेब अ हौवाफोरा जखाय सेरेब लोङै लोङै हिनजावफोरनो फैसाफोर होनो हाला बि ओंखायनो हिनजावफोरा फैसागोनां गोनां नायना खारनो हमदों मिथिबाय गथ' गथायफोरा गाज्रि जासिगोन बेखायनो जों इसे रायज्लायनांगोन अ एसे रायज्लायनांगोन ओंखारलायदो खाथिनिफोरखौबो बुं अ खाथिनिफोरखौबो बुं गाबोन ओंखारनानै अ गथ'फोरा आलाय सिलाय जाजोबबाय इसे गथ'फोरखौ नायनांगोन ना बेनिखायनो बै हिनजावखौ लाबोफिननो हायो नामा अ बे हिनजावखौ लाबोफिननो हायो नामा अ अ नायनांगोन अ अ बे खाथिनिफोरखौबो ओइ मबाइलआबो गाज्रि खालामदों अ मबाइलआव बायदिसिना नायै नायैनो हिनजावफोराबो हामा जालांबाय गथ' गाथायफोराबो हामा जालांजोबदों बेखौनो इसे सावरायलायनोसै जोङो ना ओंखारदो गाबोन नोंनि खाथियाव थानायफोरखौबो एसे बुंदो ओंखारलायनो अ मबाइल नायनायफोरखौबो इसे खमायनो हो गथ'फोरखौ अ अ अ अ बेनोथ' नंगौथ' औ